और भोपाल में मतलब सभी चीज़ें बराबर पड़ती हैं यहाँ ठंडी भी आप देखेंगे तो ठंडी भी काफ़ी पड़ती है गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है बरसात भी बहुत होती है चूँकि पहाड़ी इलाका है तो आप जब भी बरसात होती है तो चारों तरफ आप को हरियाली दिखेगी लेकिन एक जो बदलाव मैंने देखा है यदि थोड़ा हमारे इस्कूल के जमाने में मैं जाता हूँ तो हरियाली बहुत ज़्यादा थी पर हरियाली अभी कुछ दिनों में बहुत कम हुई है एक भाई साहब मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि तीस प्रतिशत के आसपास यहाँ के जो हरियाली जो है जंगल कम हुए हैं इससे जानवरों पे बहुत प्रभाव पड़ा है और यहाँ के मौसम में भी आप देखें बिन मौसम बरसातें हो रही हैं बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है तो मौसम का है तो असंतुलित तो हुआ है